हय हय रँटाक पळय अशें कितुलेशें जाय धाकटें आसा हय हय केंपे तालुकांत आं आमगें आमगें माश्शें चड आसा भाड्यान तूं कितुले सागलें

आसा

उदक हय हय हय मागें न्हय शिरवय शिरवय केंपे तालुकांत हय हय आसता की आसता लायट हय ऑ टॉलेट सारको आसा तुक जाय तसो बस तूं हांव फाल्यां बी आसता फ्री फाल्यां लायटीन हॉ हें आसा हय हय मेळटली मागेलें ऑफीस हांगा त्यामार तिळामळ हय हय मेळटा खंय तें ओके तर आं आं हां हां सांगता तूं कितें चार लाक सांगले न्हय मा तें तितल्या भितर जाता तो जाता ओके आं यो यो आं हां ओके ओके ओके बरें तर